جی السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں جی ہو رہی ہے جی جی ہیں سر آپ جو چاہیں فلاور گیندا ہے گلاب ہے سر آپ جو چاہیں لے سکتے ہیں آپ کو کون سا چاہیے ٹھیک ہے سر ہو جائے گا یس سر ہو جائے گا آپ جس میں لینا چاہیں گے سر صبح چھ سے لے کے شام چھ بجے تک رہتی ہے کھلی ہوئی جی جی مل جائے گا سر تازہ لینا پڑے گا تو پھر آپ کو دس بجے آنا پڑے گا دس بجے سے آٹھ سے دس بجے تک آنا ہوگا ٹھیک ٹھیک یس سر مل جائے گا سر آپ جس میں چاہو دے سکتے ہو آن لائن یا آف لائن جی جی سر جی سر موسم خراب ہے تو آپ دو بجے کے بعد آ جائیے جی ہو جائے گا میرا گاڑی کب کب کب تک چاہیے کب سے کب تک صبح گیارہ بجے سے سر گیارہ بجے میری گاڑی گاڑی گئی ہوئی ہے کہیں پہ تو اور دوسرا ٹائم سر ٹھیک ٹھیک ہے ہو جائے گا بارہ بجے کتنا بولے سر ٹائم بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے ٹھیک ٹھیک ہے سر ہو جائے گا سر اگر آپ کی گاڑی ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم اپنی گاڑی سے بھیج دیں گے سر آپ دوکان آئیے گا تو بات ہو جائے گی یس سر ہو جائے گی اور جو بھی ڈسکاؤنٹ کرنا ہے جو بھی سامنے کر لینا ہے اور پھول بھی دیکھ کے لے لینا ہے اور کیسا ہے نہ ہے ٹھیک ٹھیک سر وعلیکم السلام